खाना बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है गैस चूल्हा तो है ही है जिससे हम खाना पकाते हैं और जैसे चाकू हो गये एक जो मिक्सर होता है वो सबसे ज़रूरी उपकरण है खाना पकाने के लिए क्योंकि मिक्सर के बिना हम गरम मसाले को भी नहीं पीस सकतें हैं और ना ही किसी सब्ज़ी की सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के लिए हम मिक्सी बहुत ज़रूरी होती हैं ग्रेवी नहीं बना सकते हैं हम मसाले की तो भी बहुत ज़रूरी है उसको पकाने के लिए और आजकल बाज़ार में खूब अच्छे अच्छे उपकरण आ गए हैं जिससे हमें बहुत सुविधाएँ मिलने लग गईं हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि आलू के जो चिप्स बनते हैं तो उसके लिये आजकल मार्केट में खूब अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं जिससे अच्छी अच्छी अलग अलग डिज़ाइन के आलू की चिप्स हम बना सकते हैं और बेसन के ये जो सूजी के जो बनते हैं खाने जैसे कि डोसा तवा हो गया तो डोसा तवा भी बहुत अच्छा है जिसपे हम अच्छे अच्छे डोसे डोसा बना सकते हैं तो ये भी ज़रूरी है और ये जैसे अप्पा बनाते है तो उसकी कढ़ाई आती है तो वो अप्पा की कढ़ाई भी हम बाज़ार से लाकर अच्छे स्वादिष्ट अप्पा बना सकते हैं और साउथ इंडियन खाना है जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है और आजकल ऐसे उपकरण मिलने लगे हैं मिलने लग गए हैं बाज़ार में जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं